हम मोबाइलके बैककवर खरीदलहुँ हँ ई बैक कवरसँ ई फायदाए जे मोबाइल जे गिरे पड़य तऽ मोबाइल फूटय नहिए मोबाइलके मजगूतीए आओर मोबाइल